अच्छा आपका नाम क्या है सर अच्छा सर मेरा नाम श्रवण है और आपको हेल्प मतलब कैसा किस चीज़ के बारे में चाहिए कौन सा रिगार्डिंग क्या है आपका अपना अपना व्यवस्था अधिकार अपना हॉस्पिटल के बारे में जानना है या यहाँ पर रख रखाव के बारे में जानना अच्छा हॉस्पिटल के बारे में सर यहाँ पर ना एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर ना डॉक्टरों की सुविधा है जो तरह तरह के जो अपना बीमारियाँ होती हैं जो अपना हाँ बॉडी पार्ट का तो उसका हम लोग डॉक्टर हम लोग यहाँ पर ये करा है मतलब अच्छे अच्छे एम बी बी एस डॉक्टर सब हैं और यहाँ पर सुविधा भी बहुत अच्छी तरह से है जैसे बेड की सुविधा अपना यहाँ पर देख रेख की सुविधा काफ़ी तरह यहाँ पर हेल्प है तो एक बार आप आ कर के विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाए क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हम लोग के ज़िला स्तर पर जो हम लोग का जो हॉस्पिटल है ना ज़िला स्तर पर और यहाँ पर अलग अलग प्रखंड की अलग अलग अलग अलग गाँव होते हैं अलग अलग पैरोल पर आप देखने के लिए आते हैं और हम लोग ना कुछ सब से बड़ी बात यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर शुद्धता मतलब स्वच्छता यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा रखते क्योंकि अगर स्वच्छ नहीं रखेंगे ना तो मरीज़ के लिए वो और कीटनाशक की तरह काम करेगा और वो ज़्यादा अपना बीमारी को और रूबरू मतलब और करवाएगा तो हम लोग स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ सर ट्वेंटी फ़ोर आवर्स का है अपना मतलब दिन रात जो भी जब भी आपका मतलब कभी भी एमरजेंसी हो जाए कभी तो हम लोग ऐसा मतलब करते हैं कि जो हम लोग का शिफ़्टिंग रहता है कि ये शिफ़्टिंग में ये डॉक्टर ये शिफ़्टिंग में ये डॉक्टर और सब डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है उपलब्ध है मतलब अपना फिजीओ का है मेंटली का है अपना बॉडी पार्ट का है मतलब हर एक हर एक अलग अलग तरह के डॉक्टर हर एक तरह आ के सुविधा दिया मतलब जितना भी सुविधा है एक्सरे का लीजिए जितना भी सुविधा है मेडिकल का और अभी का हम लोग बेसिकली ना हम लोग थोड़ा रखने का सुजा मतलब यहाँ पर रहो जहाँ पर ये सब तो हम लोग यहाँ पर ये ज़्यादा करते हैं तो आपको अगर क्योंकि क्या होता है ना कहीं दूर से हम लोग के लिए हम को हम लोगों के पास मरीज़ आते हैं तो हम लोगों को जाने के लिए फिर अभी रात हो गई तो जाने के लिए नहीं रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर सुविधा देते हैं उनको एक दम स्वच्छता की तरह और पूरा शुद्ध रखते हैं तो हम लोग उनको ये करते हैं ओके सर तो अगर आपको आप